खेतीक लेल किसानसभके बिजली देथिन सरकार तब जाके ओ खेतमे अपन जेनाकि चिठ्ठी लेटर लिखि कऽ देथिन बिजली देथिन सरकार तबे ने ओ खेती बाड़ी करतथि ओसभ अपन अपन चिठ्ठी लिखि कऽ देथिन तकर बाद अपन करथिन